جب کوئی بھی ٹورسٹ گھومنے کے لیے جاتا ہے یا کسی جگہ پر وہ اسٹے کرتا ہے تو ظاہری طور پر وہاں پر جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بھی ان لوگوں کو ٹھہراتے ہیں اور ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ وہ ان سبھی لوگوں کو جو ایز اے ٹورسٹ وہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ٹھیرنے کے ساتھ ساتھ وہ باقی سب چیزیں بھی فراہم کراتے ہیں مثلاً ان کو کھانے کا بند و بست کرتے ہیں ان کے نہانے دھونے کے لیے پراپر پانی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں ان کے ٹھہرنے کے لیے باقاعدہ بند و بست کیے جاتے ہیں تاکہ کیوںکہ ٹورسٹ جو ہے وہ مطلب وہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹورسٹ آیا ہے وہ ایک طریقے سے ہمارا مہمان ہے تو مہمان کو کسی بھی طریقے کی کوئی اذیت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کافی لوکل ہوٹل بھی ہیں بہت ساری دھرم شالائیں بھی ہیں مثلاً بہت سارے گیسٹ ہاؤس بھی ہیں اور جو کہ مفت میں بھی اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں جو وہاں کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ مفت میں فراہم کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی لوکل ٹورسٹ وہاں آئے یا کوئی بھی اگر ٹورسٹ اس جگہ کو وزٹ کرتا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی دقت یا کوئی پریشانی نہ ہو شکریہ